میں کیمرے سے میں کیمرے سے جو ہے نیچر کی زیادہ تر تصویر لینا پسند کرتی ہوں بجائے اپنے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیچر میں خدا کی قدرت زیادہ نظر آتی ہے ہر وقت ہر جگہ غور کرو تو دیکھو پیڑ پودوں کو دیکھو پہاڑ پہاڑوں میں دیکھو ندیوں کو دیکھو ان سب چیزوں کی تصویر لینا جانور ہیں جیسے پرندیں ہیں ان سب کی تصویریں میں لینا زیادہ پسند کرتی ہوں بالمقابل اپنے کیونکہ اس میں زیادہ تر اللّہ کی قدرت نظر آتی ہے کہ اللّہ نے کیسے بنایا ہے پہاڑوں کو دیکھو کتنے اچّھے برف کے پہاڑ ہیں کوئی کوئی سبزے کے پہاڑ ہیں کوئی خالی مٹی کے پہاڑ ہیں دیکھو تو ندیاں ہے ندیاں بہہ رہی ہیں جھرنے ہیں کہیں پہ یہ سب تصویر میں قید کرو تو زیادہ اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ میں اپنی تصویر لوں اور جو ہے کہ پرندوں کو دیکھو پرند کتنے اچّھے اچّھے پرندیں ہیں اور چرند ہیں جانور ہیں ندی کے اندر کے جانور ہیں کتنے اچّھے اچّھے مچھلیاں ہیں ان سب کی تصویر لینا مجھے زیادہ پسند ہے بالمقابل اپنے